आं भाई कसो आसा आं हय खूब तेपान खूब तेपान बरोबर आमी एकच्यूली न्हय भाई आसा सगळें बरे सगळे बरे आसा तुमकां फोन केल्लो म्हणजे परत शिगमो लागी पावल्या आमी वर्गणिक भोवतां आमचो ग्रुप पार्टिसिपेट करतां न्हय दरवर्साक ताका लागून हय सो तुमचो सपोर्ट जाय आसलो आमकां हय बरोबर आनी कशे आसा गोंयची संस्कृती हय सारके बरोबर हय बरोबर सारके बरोबर बरोबर सारके ना म्हणजे भाई बार्देसातलो शिगमो म्हणजे कशें अंत्रुज म्हाला उपरांत बार्देशांचो आमी घडोन हाडटा पय पयली पासून तुमी जे सांगताले ते पळय आतां कळ्ळें दर वर्सा जवळ जवळ पन्नास वर्सा जातली आतां आनी आता आमकां ते गोंयची संस्कृती जी आसा ती आमका परत परंपरा फुडें व्हरपाक जाय ये शिगमो म्हणले की गोंयचें दायज कशें तातूंत रोमटामेळ येता त्या शिवाय लोक कला आसा त्या शिवाय लोकनृत्य येता भितर आनी अश्यो काहिश्यो गोशट्यो जे ज्या आयच्या युताक जे म्हणजे आमच्याकून जे भुरगें नवीन जी पिडी आसा ताच्या मेरेन पावपाक जाय न्हय भाई कळ्ळे तांकां लागून जी खटपठ आमी जवळ जवळ एक दोन म्हयने आमी प्रेकटीस करतां एक दोन म्हयने जे आमी तालीम मारता सगळ्या भुरग्यांक आपोवन सगळे ढोल एकठांय करून सगळ्यांचे रिफ्रेशमेंट दर दिसांक आनी त्या त्या जाग्यांर गांवातलें बार्देसकार म्हणून भायर वतात कळ्ळें आनी त्या त्या जाग्यार आमी पर्फोम करता बार्देशचो शिगमो उत्सव समिती जावन म्हणजे हे एक आमकां भाग्य कशएं न्हय आनी समिती जर तुमी आसल्या कारणान बार्देशान आमकाय मातशें बरे पडटा बरोबर

बरोबर सारके हय बरोबर सारके हय हय ना तरी पूण आमी कशे केलां की जमता तितले आमी इवन जे वाद्य आसा ते प्लास्टिकले दाणे सुद्दां न वापरता आमी बेळ्यांचे वापरुंक प्रयत्न करतां कळ्ळे न्हय आमी ते मुद्दम हांडलां भायलान कित्याक सांग आमकां ते प्रोपर वाद्य जांवचे इवन आमी ते आमचे ढोल सुद्दां आसा पळय ते ढोल सारके ताचेर प्रोपर चामडें आमी यूज करता प्लास्टीक चामडें आमी यूज करनात कळ्ळे न्हय म्हणजे कशे आसा ही जी परंपरा पयलीचे जी आसली पळय पयलीचे ढोल आसलें ते पयलींचे वाद्या आसली पळय शिगम्याक जी यूज करताली ती आमी बार्देसकार आमची बार्देस समिती आमी चालू दवरल्या हय हय हय

बरोबर सारके सारके हय आं बरें तर भाई तुमकां हांव मेळटा येवन आं ओके सांचो मेळटा आं हय